मध्य प्रदेश में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से ज़्यादा लाभ उठाया जा रहा है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसी एक ऐसी चीज़ हे जिसके अंदर हर चीज़ का आंसर होता है और हर चीज़ का जवाब दे सकती है इस कारण मध्य प्रदेश में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसी को सबसे ज़्यादा ऊपर रखा जा रहा हे और इसके सवाल और जवाब से बहुत ज़्यादा लोग लोकप्रिय है और इस कदर खूब भारतीयों में भी इसका उपयोग किया जा रहा है